हेल्ल' जिबन सार ना सार आं गारि एक्सिदेन्ट जादोंमोन अ बङाइगाव लवार आसामाव देखायदोंमोन सार दक्ट'रआ हारानि एसे प्रब्लेम जाबाय होननानै बुंदों सार एक्सरेखौ खालामाखैमोन सार सारआ बबे हस्पिटालाव मावो सारखौ लोगो हमनो हागोन नामा सारआ ओरैनो माब्ला माब्ला टाइमाव लोगो हमनो हागोन सारखौ सार होनबा मंगलबाराव थांनोसै नामा सार ओमफ्राय मा मा खालामनांगोन थाय

औ सार सार माबा आं स्कुटिजों माने बेलेगनि गारिया फैनानै सौफैदों सार औ सार हान्थुआव एसे प्रब्लेम जादों औ सार जागोन औ सार